नवीन जल्माक आयिल्ले भुरग्यांक निवळसाण खूब गरजेची तशेंच भुरग्याक वातावरण सुद्दां शांत जाय आसता जर आमी आजू बाजूक निवळसाण दवरली ना जाल्यार दुयेंत पडपाक शकतात दुयेंत पडचें न्ही म्हूण आमी निवळसाण दवरप हें खूब गरजेचें चडशीं दुयेसां जावप ही निवळसाण नाशिल्ल्याक आमी दिसान दीस घरांत सान्न मारपाक जाय सदाचें सदां घरांत पुसपाक जाय खयींय कोयर आसा जाल्यार तो काडून उडोवपाक जाय सद्दां सांजेचें धूप घालप जळारां भितर येवचीं न्ही म्हूण जळारांची जाळी मारप हें खूब गरजेचें आसा